लो हं हांजी फोन लैना हा सैकिंड हैंड हां में सुनेआ तुस बेचा दे हे हां उऐ में हां हां मैमी सोच्चा दी महा सैकिंड हैंड गै लैना महा लेकिन नेईं बेचना होग कोई नी जबरदस्ती बी नेईं वा आ सारे आक्खा दे कि तुसैं बेचना फोटो भेजुड़ो फोटो दिक्खी लैङ अऊं हां भेजु दे ते ठीक ऐ अस पसंद कर लैंदे हे चलो ठीक ऐ तां चलो औगे फ्ही घर ठीक ऐ ठीक